हमने एक बहुत ही सुंदर ड्रॉइंग बनाया था एक हमारे यहाँ कॉलेज में एक इवेंट था जहाँ पे हर तरीके का लोग ड्रॉइंग बनाके ले जाते थे तो मैंने एक जो है क्राफ़्ट में बनाया था और एक ड्रॉइंग बनाया था ड्रॉइंग में मैंने प्राकृतिक दृश्य बनाया था और प्राकृतिक दृश्य तो इस तरह से दिखाया था जो लोगों को बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मतलब उतने प्राकृतिक चीज़ें झरने झोपड़ी घर फूल और तितली उड़ रहीं हैं पंछी हैं उसमें सूर्योदय हो रहा है ये सारी चीज़ें मैंने दिखाया था तो ए इस मतलब उस ईवेंट में लोगों ने मेरा ड्रॉइंग बहुत ज़्यादा पसंद किया तो मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला कि मुझे इस तरीके से मतलब लाइव स्केच प्राकृतिक इस्केच बनाना है जी उसे अच्छे से मैं बना भी लेती हूँ और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है तो एक लोगों इतना ज़्यादा मेरे दोस्त माता पिता और मेरी सारी फ़ैमिली को सारी मेरे गुरुजनों को और जो इमेंट इवेंट में आया था जिसने मेरा प्रोजेक्ट देखा तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया तो उन्होंने मुझे एक अच्छी सलाह दी फ़ीडबैक दिया कि ये बहुत अच्छा ड्रॉइंग है अब इसी तरीके से ड्रॉइंग बनाया करिए